आमच्या घरांत आमी रांदतना खूब तरेचीं आयदनां वापरतात आमच्या घरान आमी शिवराक आसता तेन्ना दुसरी आयदनां वापरतात आनी नुस्ततेंक आसता तेन्ना वेगळी आयदनां वापरतात आमी पयलीं चुलीचेर रांदताली तेन्ना आमी तोप वापरताली आलुमिनीमचो स्टीलचो तोप वापरताली तेचेर गरम उदक तापयताली कडयो करताली पूण आतां आमच्या घरांत गॅस येयलेलो आहा आनी इंडक्शन सुद्दा येयलेलें आहा त्या खातीर इंडक्शना खातीर आमकां अल्युमिनयमची आयदनां यूज करची पडटात एल्युमिनयमचे तोप दवरून कडी करतात बशी परत आमी वापरतात बशी च्या घेवपाक वापरतात च्या चो कप आनी बशी पेल्यान आमी उदक घेतात वाटयेन आमी किदें गोड केले जाल्या भितन खीर खीर बीन केली जाल्या भितन आमी घालतात आनी दितात लोकांक ताटान आमी जयतात ताटान जाल्या मनशां जेतली कशीं सो आमी ताटान जेयतात तोपान कडयो करतात पयलींच्या हतून मातयेची आयदनां येतालीं तितून जेवण सामकें रुचकल लागताले तीं आयदनां आतां कमी कमी जाय दियल्या ज्या लोकांच्या घरान चुली आहात तेतून असलीं आयदनां खूब आसतालें भोगोने आसताले भुगोने आमची आजी बीन आमकां कडयो बीन करून दिताली ते पयलींचे कडयो मात बेस्ट लागताले कारण तें चुलीर केल्लेलें आसतालें आतां गॅसीन जी आमी रांदतात तितून आमकां पयलींची टेस्ट येना आतां आमकां दुसरीच वेगळीच टेस्ट येता आनी त्या खातीर थोडे लोकां आपल्या घरांत चुली दवरतात गॅसी दवरतात इंडक्शनीय दवरतात तेंकां जेन्ना खेतून जेवपाचे आसता तेन्ना ते तेतून जयतात पूण थोड्या लोकांक बाबड्यां गॅशेरच जेवचें पडटा नाल्यार आनी खंचेर ती इंडक्शन नाल्यार आनी कितेें आसता तेंगे तितून तेंकां जेवचें पडटा म्हणून थोडीं लोकां आपल्या घरान मुद्दम मातशी चूल करतात तोप दवरतात तेचे आनी कडयो करता व्हडले तोप म्हणटाक न चिकन करतात तेतून चिकन सामकें रुचक आतां तर श्रावण सुरू जाला म्हणून आतां कांय ना नाल्या पयलीं आमी चिकन तोपान करतालीं आनी चुलीर दवरतालीं सामकें रुचकल लागताले आमच्या घरान अशीं खूब तरेचीं आयदनां आहात तोप पेलो वाटटी बशी अशें खूब तरेची आयदनां आसात जी आमी वापरतात